म्हाका वाचपाक खूब आवडटा हांवें जायतीं पुस्तकां वाचिल्लीं आसात सगळे भाशेंची पुस्तकां हांव वाचतां म्हाका चेतन भगत हो लेखक आवडटा ताचीं ताचें बरोवप म्हाका आवडटा ताचीं सगळीं पुस्तकां म्हजे कडेन आसात ताचीं सगळीं पुस्तकां हांवें वाचिल्लीं आसात ताचीं पुस्तकां खूब फेमस आसात खूब फामाद आसात आनी ताचे वयल्यान जायते सिनेमा बीन केल्ले आसात म्हाका ताचें वान इंडियन गल आनी हाफ गलफ्रेंड हें पुस्तक आवडटा ताचें बरोवपाच जेन्ना तूं वाचता तें पुस्तक तेन्ना तूं अंदाज कोरपाक शकना की ताचो शेवट कितें जातलो तो तूं जेन्ना निमणें पान वाचता तेन्नाच तुकां कळटा की कितें जाता तें तें पुस्तक वाचतल्याक एक आपल्या विश्वात बांदून दवरतात हाका लागून म्हाका ताचीं पुस्तकां खूब आवडटात आनी हांव सगळ्यांक तीं वाचपाक वाच म्हणून सांगूंक सोदता